जों जोंनि खर'आ साबा डाक्टारफोरनिफ्राय जों सारिदन लाबोनानै जाफैयो आरो बेनि था बेनिफ्रायबो जों न'आवनिफ्राय नारजि गोखा बेखौबो दासोमनानै लायो आरो नाबेखिनिबो नाफबनानै जों दासोमनानै लायो आरो गोरलैफोरखौबो गाबोबा खर' सायोबा हांगार मुलि दासोमनानै होयो आरो बेफोरजोंनो जों सोखाजानायखौ मोनो आरो बाराबारा जाथारोबा सोखाजानाय मोनाबा रजाफोरनिफ्रायबो जोङो लाबोनानै रजाफोरनिफ्रायबो जों बाहायनाय जायो बेजोंनो जोङो सोखाजानायखौ मोननो हायो